सीतामढ़ीमे तऽ बहुत चीज बनै छै मिथिलाञ्चलके सामानसब खानेमे भऽ गेल तऽ बहुत रंगके सब्जी भेटैया खाना भेटैया रंगबिरंगके आ घुमयके मन्दिरमठ अहाँ घुमि सकै छी जतए घुमयके हैत ओतय तकरबाद ई पुनौरा छै ओ नामीगिरामी छथिन्ह ओतय जगह जगहके आदमी घुमयलए आबै छथिन्ह मिथिलाञ्चलमे तऽ बहुत तीज अथि पावनि होइया अत्तेक पावनि होइया जेनाकि अखन चोड़चन भेलए चोड़चनमे पिरुकिया सब बनबैया सब साँझमे चाँद उगैया तखन सब गोर लागिके प्रसादी अथि करैत छथि

खानपान तऽ बहुत मने तरुआ एतयके खानपान मिथिलाञ्चलके तऽ तिलकोर बहुत अथि छै से तऽ अहाँ बुझिते हेबै छठि होइया तिला संक्रांति होइया बहुत पावनि होइया एतय बहुत नीक लागैया अपना मिथिलाञ्चलमे अहूँके मोन लागत अहाँ किछुदिन रहबै अपने देखबै अपने सीख जायब सबचीज छठिमे बहुत नीक होइया पहिले खरना लोक करैया एकदिन पहिले आ तकरबाद खीर बनबैया गुड़ दयके राति साँझमे एक टाइम खेलैथि फेर भोर साँझमे सौंझका अर्घ होइया टिकिया बनैया ठकुआ बनैया भुसवा बनैया बहुत चीज बनैया तकरबाद केलासब लै छथि हाथ उठाबै छथि फेर भोरको अर्घ होइया भोरको अर्घ दिन हाथ उठै छैन्ह तकरबाद सब प्रसादी खेलथि जितिया पावनिमे जिनका उपास करयके होइ छै से उपास करै छथिन्ह नहि तऽ रातिमे तीन बजे भोरमे उठिकऽ औठगन करै छथिन्ह चूड़ा दही छोटकी माछ आर अथि मड़ुआके आँटा नामी छै ने ओहिदिनके आरु उठिके चूड़ा दही औठगन केलथि आओर अपनासबमे औरतसब खाइया पितरानि कहल जाय छै से खाइ छथि बड्ड नीक लागैत रहै छै ओहु दिन ठीक छै तऽ आर किछु पूछयके हैत तऽ कहब